हम स्वेटर बुनते हैं स्वेटर बहुत अच्छा बुनते हैं नाती के लिये बुनते हैं नतनी के लिये बुनते हैं फिर उस नतनी के लिये बुनते हैं हमको बुनाई बहुत अच्छा पहन पहनने पर बहुत अच्छा लगता है नाती नतनी बोली अम्मा स्वेटर और बना दीजिये बढ़ियाँ लगता है मेरी बहु कुरुश चलाती है मेज पोश बुनती है थाली पोश बुनती है उसके मेज पोश बुन के फिर वह फ्रॉक बुनती है है टोपी बुनती है मेरे लड्डू गोपाल के लिये वस्त्र बनाती है बढ़ियाँ स्वेटर बनाती है पैजामा बनाती है टोपी बनाती है मेरी बहु बहुत अच्छी सिलाई बुनाई करती है कुरुश से बनाती है और से बनाती है